हा मूंखे लॻे थो की सोशल मीडिया ऐं ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल जहिड़ी टैक्नोलॉजी डांस इंडस्ट्री खे ॾाढो प्रभावित कयो ताईं हिन खे पाण खे पतो थो लॻी वञे की कहिड़ो डांस स्टाइल कहिड़ो सॉन्ग ऐं कहिड़ा मूव्स सभिनि खां वधीक ट्रैंडिंग ते आहिनि जेका पाण सोशल मीडिया हितां ऐं डांस ट्यूटो रियल जेको यूट्यूब ते ईंदा आहिनि ऐं ऑनलाइन क्लासूं डांस जी जेका यूट्यूब ते ऐं ॾाढी जॻहि हलंदियूं आहिनि पाण हुते सिखी था सघूं चाहे असां कहिड़े बि शहर में वेठा आहियूं ऐं डांस ट्यूटोरियल कहिड़ो बि शहर में हलंदो हुजे पाण ऑनलाइन हुननि सां कनैक्ट थी करे ऐं पाण जो बैस्ट करे था सघूं बैस्ट डांस सिखी था सघूं हिन लाइ पाण खे किथे बि ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत कोन आहे न ख़र्चो करिणो आहे न छा पंहिंजे हुनुर खे हिकु प्रस्तुति ॾाढो सुठो मौक़ो ॾिनो अथईं हुन डांस टैक्नोलॉजी लाइ जेका ऑनलाइन हली वई आहे